मूंखे अगरि किसाननि जे क्षेत्र जे लाइ मौक़ो मिलंदो त मां त ॿ छ ईअं ई चईंदुसि कि भाई हुननि खे जेके बीज ऐं सीॾ्स वग़ैरह प्रोवाइड थींदा आहिनि यानी कोई यूरिया उन्हनि खे प्रोवाइड थींदो आहे उहो उन्हनि खे सुठे रेटनि ते सब्सिडी रेट ते मिलनि ॿियों भाई हुननि खे सुठे रेट ते मिलंदो त हू अच्छे सां खेती करे सघंदा ॿियों असांखे बि हुन जो फ़ाइदो रहंदो छो जो ॾिसो भाई किथे न किथे असांजी इकोनॉमी बेस त किसाननि ते ई आहे न सभिनी खां वॾी ॻाल्हि ईअं आहे ॿियों हिकिड़ी बि शइ आहे भाई किसाननि खे थी सघे त जैविक खेती जे लाइ थोरो नॉलेज ॾियनि जंहिं सां हुननि खे वीचारनि खे हुन जी जानकारी थिए त हू हुन ते वधीक ध्यानु ॾेई सघे हुन सां भाई गोरमेंट खे बि फ़ाइदो आहे किसान खे बि फ़ाइदो आहे ॿियों असां पब्लिक खे बि पाण खे फ़ाइदो आहे कि भाई हैल्दी फूड असांखे प्रोवाइड थींदो जैविक खेती हिकिड़ी इलाही सुठी शइ आहे अगरि हिन शइ जे लाइ किसाननि जे लाइ कुझु करे सघंदुसि त ज़रूरु कंदुसि